देखियौ हालक बर्षमे भारतीय अर्थब्यवस्थाकेँ जे छै से बृद्धि होइमे सभसँ बेसी महत्वपूर्ण भूमिका छनि जे सरकार के किएकि अखन हमर भारत के जे शासक छथि से तेहन शासक छथि जे हुनकर योगदान जे छै अर्थब्यवस्थाकेॅं बढ़ावा देनाइ बहुत पैघ छनि आब जेनाकि अन्तराष्ट्रीय सहयोग अन्तराष्ट्रीय सहयोग सेहो बहुत छनि देखबै जे जाहि दिनसँ मोदीजी अयला ताहि दिनसँ हमरा जे छै से बिश्वमे जे छै से हर देशसँ नीकसँ नीक जे छै से आयत निर्यात भऽ रहल अछि आओर नीकसँ नीक जे छै से अपन जे छै से मान प्रतिष्ठा सभ तरहे अछि तऽ कोनो भी देशके अर्थब्यवस्था बदलै मे सभसँ मुख्य होइ छै ओतुका शासक ओतुका शासक केहन छै ओहि शासक पर जे छै से अहाँके अर्थब्यवस्था निर्भर करै छै दोसर गॉप एखुनका समय मे इन्टरनेट बैंकिंग होइ कि डिजिटल पेमेन्ट होइ तऽ एखुनका अर्थब्यवस्थाकेॅं बढ़ाबा दै मे अहाँके इन्टरनेट आओर डिजिटल पेमेन्ट ई बहुत पैघ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभावै छै तऽ एखुनका समयमे हमर अर्थब्यवस्था ओहनो हमर शासकके द्वारा कि अन्तराष्ट्रीय जे हमर सहयोग अछि अन्तराष्ट्रीय जे हमर आयत निर्यात अछि ओ बहुत नीक अछि आ ओहि जहाँ तक देखियौ अर्थब्यवस्था बदलै मे एकटा पर्यटन सेहो बहुत पैघ साधन होइ छै एहिसँ पहिले भारतमे पर्यटनके बहुत कम जे छै से लोक जनै छलै हँ लेकिन आब एखन जदि देखल जाय तऽ एखन जे छै से भारतमे एके आयके स्रोतमे पर्यटन एकटा जे छै से बहुत पैघ माध्यम छै आओर ओहि माध्यम सँ हमर अर्थब्यवस्था नीक भेल अछि आओर इन्टरनेट कहल जै कि डिजिटल पेमेन्ट कहल जाय ई तऽ हमर अर्थब्यवस्थामे अपन महत्वपूर्ण भूमिका निभैते छथि